औ औ औ देलाय देलाय बुंलाय बुंलाय औ खुलुमबाय खुलुमबाय औ औ औ

आच्चा आच्चा आच्चा मोनसे खोथा औ औ औ औ बे नंगौ मोनसेयाथ' बै अल इण्डिया रेडिय'निफ्राय खेतिय'कफोरनि आबादारिफोरनि थाखाय माबा मिथिसार होबाय थानाय जायो नालाय बेखौ मोजां गोसोहोना खोनासं जे मा सिजोन अल इण्डिया रेडिय' गुवाहाटिनिफ्राय आबादारिफोरनि थाखाय बेलासिनि बा बाजियाव मोनसे मोजां माबा मिथिसार प्रग्राम सालायोलाय बिथांमोना दा बेयाव दैज्लाङाव मा आबाद मावनांगौ बबे आबादखौ माब्ला फोनांगौ बेनि मोजां बेगरखौ जोलैखौ बहा मोनगोन बेफोरबायदि मोजां मोजां माबा प्रसार खालामो आरो दा बेखौ खोनासंबाय था आरो बेनिफ्राय आच्चा नोंथांमोननि एरियायाव मा मा मैगं थाइगं आबादफोर मावनाय जायो देलाय एसे अननानै खोन्थालाय

जिंखा बायदिसिना खुमब्रा नङा होनबा

नंगौ नंगौ नंगौ जुदि दै थायै जायगाबा जोङो हाइजें हाल्दै बेफोरबायदिबो गायजायो औ नंगौ आरो बेनिफ्राय दै थानाय जायगाबा एसे जोङो हाया जुदि दल हाबा बेयाव जोङो फख्रि फिसा जावनानै नाफोरबो फिसिनो हायो आरो बिदिनो बालासिया हाफोराव जोङो एसे थाब थाब मोननो हानाय मास मोनसे दान मोनसेयावनो माबा मोनसे खेति मोननो हानाय नायबा दैज्लाङाव आजिकालि दैज्लाङावबो दुन्दियाफोर फोयो दुन्दियाफोर मस्ला मस्लि माबा माबि गायना होनो हानाय बेबायदि जागा नायनानै आरो ओरैबो खालामजायो हानि परिक्षा खालामनाय हाखौ परिक्षा खालामबा बै माबायाव मोनसे क्रिखि बिभागाव माबा दङ बेयाव अ ग्राम सेब'कखौ लोगो हमनानै राइट राइट ग्राम सेब'कखौ लोगो हमनानै नोंथाङा हाखौ परिक्षा खालामोबा मा खेतिनि थाखाय मा आबादनि थाखाय मोजां बे हाया बेखौ जों मिथिनो हागोन दे बेबायदिनो नोंथाङा एसे सानै हयै मावबानो माबाखौ मुलाम्फाखौ मोननो हागोन आरो दे बिदिब्ला गोजोन्थों दे खुलुमबाय